नोंथाङा नोंथांनि सोलोंथाइखौ बहानिफ्राय आरो अबे फरायसालिनिफ्राय ला लादों बिनि एसे फोरमायना हो आङो आंनि स्कुलखौ बेसिक मेमरियेल इंलिस स्कुल गौरां मिसन क'क्राझारआव खालामदों आरो टेनसिम आं बेनिफ्राय पास आउट जानानै क'मार्स कलेज कक्राझारआवहाय एडमिसन लादों एडमिसन लानानै इलिभेन टुयेल्भखौहाय बेयाव बेयावनो पास जाबाय पास जानानै डिग्रिखौबो आङो बेयावनो लाफिनदों आरो बेवहाय आङो ग्रेजुयेसनखौ खालामनानै दा एम कम बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव एम कम खालामगासिनो दङ आङो फाइ फाइनानसियेल फाइनान्स मेजर लानानै खालामगासिनो दा आंनि एम कमखौ दा आङो एम कम सेकेण्ड सेमिस्टार मोनबाय